गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक ऐसी चीज ऐ ना जेह्की मतलब पराने रवाजे कोला लेइये अजें तोड़ी चले दी पराने कल्चर बी हे ते ट्रेडिशन सब किश ऐ आई बी ऐ गेम ते स्पोर्ट हुन ते नवियां नवियां वी आई दियां बंदा हर इक फील्ड विच किश वी करी सकदा गेम जेह्की होंदी ना बंदा अगर खेले ते इक अलग रिलीफ पैदा करदिया बंदे इक अलग सुकून दिन्दियां अलग गै मजा होंदा गेमे दा कन्नै बंदा फिट बी रौह्ंदा बंदा खुश बी रौह्ंदा बंदा खेलने आवै जियां अज कल्ल पराने जमाने च मजे लेई खेलदे हे अजकल्ल ते कोई बी किश वी फील्ड होई शैल अच्छा खेले ते ओह् होंदा उस्सी खेलने दा ओह् उस्सी फायदा थोह्ंदा अजकल्ल ते पैसे लेई खेलदे बंदे खुशी लेई घट्ट बद्ध खेलदे जैदा अजकल्ल पैसे पुसे लेई खेलदे ते केई स्टार्टिंग च साढ़ी जिंदगी च अहम् रोल गै अदा करदियां आइयां शुरू चा गै अहम् ओह् मकसद अदा करदियां आइयां अजकल्ल बंदे केईं मकसद होंदे कोई आक्खदा में क्रिकेटर बनना ऐ कोई आक्खदा में बैडमिन्टन आह्ला बनना ऐ कोई आक्खदा कबड्डी प्लेयर बनना कोई आक्खदा खो खो प्लेयर बनना ऐ ते अजकल्ल केह् होंदा के गोरमेंट उंदे लेई स्कीमां दिन्दी कि कोई शैल खेले ना उस्सी अग्गे लेई जन्दे सहूलता दिंदे उस्सी सारियां की ओह् अपने फ्यूचर च अपना मस्तकबिल ओह् सधारी सके ते गोरमेंट उस्सी शैल खुल्ला पैसा दिंदी ऐ फिर अगर ओह् शैल इंटरनेशनल खेलन लगी पवे ते फिर ते उस्सी लोग पसंद करदे अच्छा इंदे कन्नै फिलहाल एह् ऐ कि गेम्स दिक्खने ते असें खुशी दिन्दी निक्के निक्के बच्चे ते खुशी गल्ला खेलदे अस बी खुशी लेई खेलदे पैसा पुसे दा असें कोई चस्का ते ऐ निं ऐ खुशी लेई खेलदे कन्नै थोह्ड़ा बंदा फिट फुट रौह्ंदा अगर अपनी पसंद मेरी पसंद दी ऐ क्रिकेट ते मेरे दोस्ती बी जैदा उ'ऐ पसंद ऐ ते अस किट्ठे मिली जुली खेलदे ते बोह्त मजा आंदा असें किट्ठे खेलने दा ते